नदियों में मछली मछली पकड़ने के लिए हम लोग जो तैयारी करते हैं वह अच्छे से तैयारी करते हैं और हमारे पास जाल होती है जाली होती है काँटे होते हैं और बोट होती है जो कि नदियों में हम मछलियों को बोट से पकड़ते हैं जो कि छोटी बोट कही जाती हमारे यहाँ

समुद्रों में पकड़ी जाती है जो मछलियाँ वह वह बोटें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और जाल भी बहुत ही बड़े होते हैं तो हम लोग जाल से मछलियाँ पकड़ते हैं तैयारी भी हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं जिसमें कि समुद्र में मछली पकड़ने के लिए हमारे पास कम से कम पचास से साठ लोग होते हैं

नदी में जब पकड़ने जाते हैं तो बीस से पच्चीस लोग होते हैं इन सब चीज़ों को सब एक सलाह करके हम लोग जाते हैं जैसे कि नदी में हम गए मछली पकड़ने के लिए

जाल लेकर गए बीस से पच्चीस लोग गए नदी में हमने जाल फैला दी

धीरे धीरे धीरे धीरे जाल को खींचते हुए इस किनारे से उस किनारे तक जाल को खींचने में कम से कम दो घंटे लग जाते हैं इसी कारण हम इस जाल की वजह से नदी में हम मछलियों को पकड़ते हैं और रही बात समुद्र की तो समुद्र में वह बड़े बड़े जहाजों से मछलियों को हम लोग पकड़ते हैं

पकड़ कर उनको हम लोग मार्केट ले जाते हैं मार्केट ले जाने के बाद वहाँ से हम लोग बेच कर सब लोग अपना अपना हिस्सा लेते हैं और जो बच जाती हैं वह सब अपने अपने घरों को ले जाते हैं जो को किसी को यह पसंद है मछली किसी को रोहू पसंद है किसी को साल पसंद है तो जिसको जो पसंद होती है वह अपना अपने घर ले जाता है

बना कर खाता है खाने के बाद वह फिर दूसरे दिन सब लोग तैयारी करके नदी पर निकल लेते हैं निकलने के फिर वही अपना काँटा लगा दिए जाल बिछा दिए मछली फँस गई जाल में फिर हम लोग उसको एक एक करके छुड़ा लेते हैं और छुड़ाने के बाद इकट्ठा करके इकट्ठा करके फिर हम लोग उसको लोडर में डाल कर लोड करके मार्केट ले जाते हैं मार्केट ले जाने के बाद फिर मार्केट हो जाती है उसके बाद फिर हम लोग बेच कर निकल आते हैं घर यही टेकनीक है हमारी इन्हीं सब टेकनीकों का इस्तेमाल करते हैं मछली पकड़ने के लिए